हम ज़्यादा कुछ पूजा पाठों में खाना पकाने के कक्षाओं में शामिल नहीं हुए इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा हमने जो भी खाना बनाना सीखा है वह अपने घर में रहकर टी वी या मोबाइल में देखकर सीखा है इसलिए हमें इसके बारे में बहुत कम जानकारी है अगर मुझे घरेलू पूजा पाठ या खाना पकाने की कक्षाओं में शामिल होने का मौका मिला तो मैं ऐसे खाने को बनाना सीखना चाहूँगी जो लोगों के लिए हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो जिसे लोग अपनी खुशी से खाना चाहें जैसे कि अगर हम सादा दलिया बीमार लोग को देते हैं तो वो लोग उसे अच्छे से नहीं खाते जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं ऐसे डिश को किसी इंट्रेस्टिंग डिश की तरह बनाके पेश करना सीखना चाहूँगी